गुजरात में बैंकिंग ऐं वीमा कैरियर में इलाही शयूं आहिनि जंहिंमें नौकिरी जा अवसर आहिनि जेके भाई बैंक में पाण सम्झो त क्लीअरिंग डिपार्टमेंट आहे कैशियर आहिनि फोरेक्स जा जेके भाई ॿाहिरि जा ट्रांज़ेक्शन थींदा आहिनि उहे आहिनि लोन डिपार्टमेंट आहिनि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हूंदो आहे अलॻि अलॻि जॻहि जा अलॻि अलॻि कम हूंदा आहिनि ऐं इलाही जामु सुठो कमु हूंदो आहे बैंकिंग जो त पाण ॻणे सघूं था साथ ई साथ में वीमा कैरियर में मां ॻाल्हि कयां त भाई बीमा जेके बेचींदा आहिनि लाइफ इंशोरेंस जंहिंखें पाण चवंदा आहियूं उन में रिलेशनशिप मैनेजर आहे जेको सभु ॿाहिरि घुमंदो कंदो आहे सभिनि खे गाइड कंदो आहे इन जे लाइ ऑफिस सां सिस्टम हूंदो आहे भाई इन्हनि सभिनि जो हेड जेको ब्रांच जो थींदो आहे ब्रांच मैनेजर आहे ऑपरेशन डिपार्ट्मेंट्स जो हेड हूंदो आहे ऑपरेशन्स हेड आहे पोइ अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट हूंदो आहे की भाई कोइ बि सम्झो पाण की पॉलिसी लॉग इन कयूं था पिया त उहो सभु ॾिसी करे प्रोफाइल प्रमाण सभु ॾिसी करे पॉलिसी इशू कंदा आहिनि जां कंहिं महिल जो क्लेम जां कुझु अचे थो पियो जा को बि दिक़त अचे थी पई जां भाई कहिड़ो केस थी थो वञे भाई इअं त वीमो बचाइणो थो पए त सभु उन जी देख रेख करे सभु बरोबरु आहे सभु उन जा डिप जेके बि डॉक्यूमेंट्स हूंदा आहिनि कलेक्ट करे प्रोसेस कराए भाई जेको हुननि जो हक़दारु हुजे उन्हनि खे पैसा ॾियणा सभु कुझु कमु कार थींदा आहिनि सभु डिपार्ट्समेंट गुजरात में अवेलेबल आहिनि सभिनि हंधु पाण कैरियर बि ठाहे सघूं था पिया भाई अलॻि अलॻि पंहिंजी डेज़िगनेशन हूंदियूं आहिनि घटि में घटि ॿारहां हज़ार खां स्टार्ट करे करे डेज़िंगनेशन वॉइस सभिनि जो पघारु मिलंदो आहे लखु डेढ ॿ लख इलाही ओपोर्चुनिटीज़ जामु सुठियूं आहिनि मांग बि इलाही आहे जूनागढ़ स्पेशली मां ॻाल्हि कयां त हिते ॿी कहिड़ी अहिड़ी इंडस्ट्रीज़ कान्हे त बैंकिंग में इहा फाइनेंशियल जी इलाही हिते मांग आहे वधारे पड़तो हिते सभु फाइनेंशियल सेक्टर ई आहे जूनागढ़ में त हिते सभिनि जो मोस्ट फेवरेट ऑपशंस इहो फाइनेंशियल ई आहे वधीक पड़ता सभु जेके स्टूडेंट्स आहिनि जा घणा ई आहिनि जा जंहिंखे ॿाहिरि न वञिणो आहे त उहे फाइनेंशियल सेक्टर में ई वञनि था पिया भाई बैंकिंग आहे जा बीमा जो कमु कारु आहे इन सभिनि में ई वञी रहिया आहिनि इन में बि जामु सुठो पंहिंजो भविष्य ठहे